फ्लिपकाट न्हय पोयर ऑडर केल्ली ती म्हाका रिटन करपा जाय आशिल्ली हय तें तें डॅमेज आसा पीस दोन पिसी ऑडर केल्ले एक पीस डॅमेज आसा आं कळ्ळें कळ्ळें आनी मागीर रिटन मागीर पेमॅण कसो येत्लो अकावंटान येत्लो कितले दिसान रिटन जात्ले पेमॅट रिट आं दोन दिसा भितर आनी स हय आनी कंप्लेन ते प्रॉडक्ट आस प तो डॅमेज आसा दोन दोन ऑडर केल्ले तितुंतले एक डॅमेज आसा सो तो म्हाका नाका रिटन दोन दिसा भितर कलॅक करत्ले न्हय ब तो आं तो तुमचे कडेन केल्लो आसा न्हय तोच कॉण्टॅक्टान कर ओके जालें थँक्यू